हाँ मैंने पौधों को कलमों से उगाने की कोशिश की है और बीजों से भी उगाया है मेरे को पेड़ पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है घर के गमलों में बहुत से फूल खिले हुए है अलग अलग खिले हुए है पौधों से देख सीखने को मिलता है अगर कलमों से लगाओ तो एक कलम के साथ दूसरी कलम को जोड़कर लगाया जाये तो दो तरीके के पौधें बन जाते हैं बीजों से ये सीखा हैं के बीजों को एक साथ डालोगे तो वो एक साथ खिलते नहीं है पनपते नहीं है और अलग अलग डालोगे तो वो अच्छे से खिलते भी है और पनपते भी है और आगे से आगे बड़े पेड़ बनते जाते है और जब ये पेड़ बड़े होते है और इन्हों से जो फल आते है वो फल परिवार में सबसे अच्छे लगते है और वो खुद के हाथ से उगाये हुए पेड़ का फल खाना वो तो बड़ी किस्मत की बात है और बड़ी ख़ुशी होती है जब अपने हाथ का लगाया हुआ पेड़ और उससे मीठा मीठा फल हमारे पास आता है तो फल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस फल को देख के पूरा परिवार खुश होता है पेड़ो को हरा भरा देख कर भी बहुत ख़ुशी मिलती